नमस्ते हाँ बोलिए हाँ मिल जाएगी

कौन सी दवा लेंगी पैरासेटामॉल है और भी दवाइयाँ हैं हाँ मिल जाएगी हाँ भेज दीजिए ठीक है

आप आकार दिखाकर ले जाइए न दवा सुबह दस बजे से शाम दस बजे तक खुला रहता है

हाँ नहीं तो डोकटर डोक्टरी हमेशा बंद नही रहती है खुला रहता है कोई भी दिन आप आकार दवा ले सकती हैं हाँ शाम आठ बजे आ जाइए मिल जाएगी आपको दवा हाँ खोल सकते हैं ईमर्जन्सी होगा तो खोल देंगे आप आ भी सकती हैं ठीक हे आइएगा आप दिखा लेंगी तो अच्छा रहेगा न नमस्ते